नरेश भाई साह्ब केह् हाल चाल ऐ एह् पलौड़ा कम्म लाए दा में इद्धर कम्म इ'यां थोहाड़ा ठेका लैते दा में एह् में इक हां समान चाहिदा मिगी इक्क ट्राली रैता सुटाई देओ शामीं गै चाहिदा थोहाड़ा सबेल्ला गै चाहिदा सबेल्ला पुजाई देओ एह् दपैह्रीं तक्कर पजाई देओ कोई दौ बजे तक्कर असें कम्म लाना स्टार्ट करना ऐ ओह् बिंद सबेल्ला भेजेओ सबेल्ला करना ऐ एह् आगेओ ते कम्म बी सबेल्ला स्टार्ट करी ओड़ना चल ठीक ऐ फिर